जैसे हमको चेन्नई में इसी में करने है कि हमको पेंटिंग पसंद है चेन्नई अगर हम गए तो वहाँ कैसे होती है ये जैसे बाहर जो कहीं जाना है तो कैसे जाना है आदमी पेंटिंग करता है तो पता भी नहीं चलता है कैसे बनाता है कैसे क्या करता है

पेंटिंग तो मैं अपने बहुत पसंद है हमको बहुत पसंद है बेस्ट और पेंटिंग जैसे आदमी बनाता है पेंटिंग करता है जो पता ही नहीं चलता कैसे करता है कैसे बनाता है तो ऐसे टाइल्स है जो लगते हैं उसमें बहुत अच्छे लगते हैं बहुत जो है उसकी रंगोली बनाई जाती है ये विश्व में तो ये रंगोली हम भी बनाते हैं हम भी इसको बहुत पसंद करते हैं बहुत अच्छी लगती है बनाने में यही सब बहुत अच्छा है और पेंटिंग को से इलाहाबाद बनारस सब कहीं जाना है यही सब है ऐसे भारतवर्ष में बनती है पेंटिंग होती है तो कैसे पसंद होती है तो ये सब तो बहुत पसंद है जो हम इलाहाबाद व मध्य प्रदेश बनारस में पेंटिंग होती है पेंट होती है तो वो कैसे आदमी करता है कैसे बनाता है क्या करता है वो सब एक मतलब अच्छा लगता है